अंसाजे धर्म में गाहिं जी शेवा करणु सेखारींदा आहिनि असां गाहिनि जी शेवा कंदा आहियूं रोज़ु सुबुह जो उथण सां गाहिं लाइ हिकिणो फुलिको पचाईंदा आहियूं जंहिंमें खंड ऐं गिहु विझंदा आहियूं गाहिं खे मिठो फुलिको खाराईंदा आहियूं उते गऊशाला में वञी गाहिनि जी शेवा कंदा आहियूं उन खां सवाइ ग़रीबनि जी बि शेवा कंदा आहियूं हर छंछर ते ग़रीबनि लाइ दाल ऐं डॿल ठाहे करे मंदर में ग़रीबनि खे विरिहाए ईंदा आहियूं